मुंहिंजो मनपसंदि किताबु पंच तंत्र जूं कहाणियूं आहिनि उन पंचतंत्र जे कहाणियुनि में अलॻि अलॻि किस्मनि जूं सिख्याऊं मिलंदियूं आहिनि असांखे उन मां असां जाम कुझु सिखी सघंदा आहियूं हिन करे मां ही किताबु वरी वरी पढ़णु चाहींदी आहियां पर हिन ते मां काइ बि मूवी अॼु ताईं न ॾिठी आहे